جی میں خود یوٹیوب چینل یا ٹی وی پروگرام دیکھتی ہوں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بہت سے مقبول یوٹیوب چینلس اور ٹی وی پروگرام ہیں جو مختلف زبانوں میں دستیاب ہیں اگر آپ پاکستانی اردو مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر کافی شو دوسیم مدامی ہے اور ایکسپریس نیوز اور ہم ٹی وی ڈرامے ہیں جیسے چیلنجز مشورے ہیں اور زندگی گلزار ہے ایک بہترین ناٹک ہے دو بول میرے ہمسفر مورننگ شوز اور انگریزی زبان میں اگر آپ نیٹ فلکس اور ہولو پر مختلف تقریبی پروگرام دیکھ سکتے ہیں جیسے